आंनि नामा जेसमिन हाज'वारि आं स्कुलखौ सेइन्ट जसेफआव फरायदोंमोन ओमफ्राय ओइस एसखौ बेंटल जुनियर कलेजआव ओमफ्राय डिग्रिखौ बेंटल कलेज बेंटलाव मास्टार डिग्रिखौ बडलेन्ड इउनिभारसिटिआव ओमफ्राय आं दा न'आवनो ओरैनो दंथ'यो